संगीत क्षेत्रांत म्हाका खूब आवड आसा हांव वेगवेगळे इनस्ट्रुमेंटस वाजयता घुमट आरती म्हटले जाल्यार शामेेळ वाजयतां घुमट वाजयतां मागीर बांसुरी वाजयता ड्रम वाजयतां आनी खुबशे इन्स्ट्रुमेंटस हांव वाजयतां हांवेन लायव पर्फोर्मन्सीस सुद्दां केल्या मागीर ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टुडियो रेकॉर्डिंग सुद्दां केल्या जेन्ना हांव सिंगींग करतां तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसता म्हाजो आवाज सुद्दां बरो आसा तर म्हाजो पर्फॅार्मन्स बरो करपा खातीर हांव खूब प्रयत्न करतां जेन्ना हांव वयले स्वर म्हणटा जेन्ना हात वयर करतां स्वरा प्रमाणे म्हाका म्हाजी बॉडी हालोवची पडटा आनी तशेंच फेशियल एक्स्प्रेशन सुद्दां दाखोवचें पडटा समज सॅड सॉंग आसा जाल्यार सॅड एक्स्प्रेशन हॅप्पी सॉंग आसा जाल्यार हॅप्पी एक्स्प्रेशन अशें दाखोवपाचें पडटा तेजे खातीरूच सिंगींग ही बरी जाता आनी जें लोक जे पळोवण्यारे लोक आसता तेंका सुद्दां बरें दिसता पळोवपाक आनी आयकपाक